हैलो हिकु ॾींहुं असांखे लोनावला वञिणो हुओ हुन लाइ बस बुक कईसीं ऐं उन में सीट्स वग़ैरह जाम सुठियूं हुयूं असां वीह ॼणा पाण में हुआसीं ॾाढो गाना बजाना ॻाए करे ऐं सुठे नमूने असां भॼन भाव कंदे हलियासीं ऐं रस्ते ते हॉल्ट कयूं जिते असां नाश्तो वग़ैरह खाधोसीं ऐं ड्राइवर बि तमामु सुठो हुओ मां वरी वापसि टाइम सां बस में वेठासीं ऐं बस चालू थी वई ऐं पंहिंजे मंज़िल ते लोनावला पहुची चुकी ऐं उन खां पोइ हुते लोनावला में कुमार हलाणीअ जे रिसॉर्ट में ॾाढो मज़ो कयोसीं शॉवरनि हेठनि सनानु पाणी कयोसीं ऐं वरी वापसि अची रोटी पाणी खाई करे बस में वेठासीं ऐं बस में वापसि असां सुठे ऐंटरटेनमेंट कईसीं वरी रस्ते ते नाश्तो वग़ैरह खाधोसीं ऐं दरियूं बि हेॾियूं मस्तु हुयूं ऐं सीट्स वग़ैरह हेॾी मस्तु हुयूं जो न कमर में सूरु पए पियो न ऐं दरीनि खां नज़ारा तमामु सुठे नमूने असां ॾिसी करे हली रहियासीं